ہیلو سر آگ آگرہ سیمکو کمپیوٹرس سے بول رہے ہیں ہاں یہ بول رہے ہیں آپ کے پاس نئے موبائل بھی ملتے ہیں بیوو بی ٹوئنٹی سیون فائیو جی ملے گا ہائیں کیش میں ہے کہ ایسے یہ ہے لون پہ ہے ہاں لون پہ بھی ہے ہاں اس کا قیمت کتنا ہے سر ہاں اس کا وارنٹی گارنٹی کچھ چالیس ہزار ہاں جی شاید اب یہ بول رہے ہیں کہ آپ بیٹری کتنا یہ ہے یعنی اچھا موبا جی سر لینا ہے تو یہ بول رہے ہیں کہ گارنٹی وارنٹی ہے کتنے مہیںے کی ایک سال کی گارنٹی ہے اور یہ اس کا چارج کتنا دن ٹکے گا سر چوبیس گھنٹہ ٹک جائے گا تین چار دن چل جائے گا نا جی اس کا اس کا چارجر بھی تو کمپنیے کا آئے گا ہے سب چیز ہے جی جی سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے آئیں گے اور دیکھیں گے بھی اور دوسرے موبائل جو پسند ہوگا اسی کو لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے سر